جب ہم پھاڑگ وقت ہوتے ہیں پھاڑگ میں رہتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہیں موبائل میں ڈرامہ دیکھتے ہیں اور فلم دیکھتے ہیں موبائل سے ہم موبائل پہ گیت سنتے ہیں ڈانس دیکھتے ہیں موبائل میں موبائل پہ جب ہم پھاڑگ وقت میں رہتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہیں موبائل پہ موبائل پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں اور موبائل پہ کیا کرتے ہیں گیت سنتے ہیں ڈانس بھی دیکھتے ہیں موبائل پہ بہت ساری چیز دیکھتے ہیں جیسے کہ موبائل میں دیکھتے ہیں موبائل میں ڈرامہ دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں موبائل میں گانا بھی شنتے ہیں موبائل چلاتے ہیں موبائل موبائل پہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں پھارک وقت پہ ہم موبائل میں بہت کچھ دیکھتے ہیں جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور جو ہم کو نہیں اچھا لگتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں موبائل میں ہم زیادہ تر ڈرامہ دیکھنا پشند کرتے ہیں وہ ہم کو اچھا لگتا ہے اور اچھے سے ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم پھارگ وقت ہوتے ہیں تو ہم موبائل چلانا بھی پشند کرتے ہیں ہم کو اچھا لگتا ہے گانا بھی شنتے ہیں اور موبائل چلاتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ڈرامہ فلم شیئر دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں ہمیں اچھا لگتا ہے مجہ آتا ہے وہ ہم دیکتے ہیں جو کہانی اچھا دکھنے میں وہ لگتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جو نہیں لگتا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں اور جو اچھا لگتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور جو نہیں لگتا ہے اسے ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم کو موبائل پھاڑگ وکت میں چلانا بہت ہی پشند کرتے ہیں اور ہم کو بہت اچھا لگتا ہے